ہلو السلام علیکم و علیکم السلام ہم آپ کی دکان کے ایک گراہک بول رہے ہیں جوکہ پورنیہ سے ہیں مجھے ایک ایسی ایسا جوتا خریدنا ہیں جو جس سے کہ لوگوں کو بھی پسند آ جائے اور مجھے بھی پسند آ جائے اور آپ ایسے قیمت بتائیے کہ جس سے میں لے سکوں ہم اس سے زائد والا لینا چاہتے ہیں ہاں کمپنی برانڈڈ ہو جوکہ پورے ہندوستان میں چلتی ہو جو کمپنی تو آپ کی دکان کس جگہ ہے او لائن بازار کے بگل میں ہاں لیکن وہاں کرایہ جاتے ہیں تو بہت لگتا ہے اس سے اور کم نہیں ہوگا روپیہ ہوں نہیں دس پرسنٹ سے کیا ہوگا ایسے تو سرکار نے جی ایس ٹی بہت لاگو کر لیا ہے ہوں ہوں ہوں اور کوئی دوسرا جوتا ہے جو جس سے کہ اور برانڈڈ ہو اس سے زیادہ اچھا ہوں وہ تو اکوالٹ تو ہے لیکن فیمس ہے نا پورے ہندوستان میں وہ اس کے علاوہ جو کوئی نہیں جانتا ہو لیکن وہ فیمس ہو او

اچھا ہم کس کس وقت کھولتے ہیں دکان کو ہاں اچھا اچھا ہم دن میں کسی وقت جاتے ہیں اور مشاہدہ کر کے ہم چپل خریدتے ہیں اپنا

صحیح ہے تب ہاں اللہ حافظ خدا حافظ